جی ہمارے یہاں کافی سارے اخبار ملتے ہیں جیسے ہندوستان نوبھارت ٹائمز روزنامہ راشٹری سہارا انقلاب اور اردو ٹائمز وغیرہ کچھ گھروں میں ٹائمز آف انڈیا ہندوستان ٹائمس بھی آتا ہے خاص طور پر جو لوگ انگلس پڑھتے ہیں میرے گھر میں راشٹری سہارا اردو اخبار آتا ہے کیونکہ ہمارے ابو کو اردو پڑھنے کا شوق ہے اور ہمیں بھی عادت ہو گئی ہے اس اخبار کی بات ہی الگ ہے خبریں بھی صاف ہوتی ہیں اور زبان بھی وہی ہماری اپنی س لگتی ہے جہاں تک بات ہے پسندیدہ کالم کی تو مجھے زندگی کے رنگ والا کالم بڑا اچھا لگتا ہے کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے سچے واقعات ہوتے ہیں تو کبھی معاشرتی باتوں پہ روشنی ڈالی جاتی ہے پڑھکے دل کو سکون ملتا ہے اور کچھ سیکھنے کول بھی ملتا ہے آج کل ویسے بھی موبائل پر خبریں آتی رہتی ہیں لیکن اخبار کی بات ہی الگ ہے چائے کے ساتھ اخبار پڑھنے کا الگ ہی مزہ ہے